تاریخی اعتبار سے اردو زبان کے متعلق یہ کہنا بہتر ہے کہ یہ کوئی ایسی زبان نہیں جو اچانک سے معرکہ وجود میں آ گئی بلکہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستان کے مختلف دور کے مختلف زبانوں سے اس کا خمیر تیار ہوتا رہا ہے اور کافی عرصے بعد اس نے اپنی ایک مکمل زبان کی شکل اختیار کر لی اس زبان کی بناوٹ میں سنسکرت پراکرت عربی فارسی ترکی اور انگریزی سبھی زبانوں نے اپنے اپنے حصے کی قربانیاں پیش کی اس کو بنانے میں یہ تمام زبینے زبانیں شامل رہیں اور ان تمام زبانوں سے مل کر اور ان تمام زبانوں کے الفاظ آپس میں شامل ہو کر تب اردو زبان تیار ہوتی ہے اگر علاقائی اعتبار سے ہم دیکھیں تو علاقائی اعتبار سے بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جیسے اودھ دہلی دکن پنجاب کشمیر بہار وغیرہ علاقوں سے اس نے اپنے تشکیل میں حصہ لیا ہے اور اگر ناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو نے اپنے آغاز سے آج تک مختلف ناموں کو حاصل کیا اردو کے مختلف نام تو رکھے جاتے رہے جیسے اس کو پہلے ہندوستانی زبان کہا جاتا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس کو ہندوی کا نام دیا گیا اور بہت زمانے تک اس کو ہندوی کہا جاتا رہا پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اس کو ریختہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اردو زبان کا ریختہ نام بہت پرانے زمانے تک بہت زم کافی عرصے تک یہ نام اس کا ریختہ ہی رہا اور ریختہ کے نام سے ہی اس کو پکارا جاتا رہا پھر ریختہ سے گزر کر اس نے اپنا نام اردو نام حاصل کر لیا اور اس وقت سے اب تک یہ مختلف ناموں سے گزر کر اپنے آخری نام اردو نام سے یہ آج مشہور و معروف ہے اپنے آغاز سے اب تک یہ مختلف ادوار سے گزری اگر دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اس نے برطانوی دور بھی دیکھا اس نے مغلوں کا آخری زمانہ بھی دیکھا اس پر آزادی کا زمانہ بھی گزرا اور پھر ان تمام دور سے گزر کر آج اردو ہمارے سامنے اس خوبصورت شکل میں موجود ہے